जियां सोआल ऐ की असें अपने निक्के भैन भ्रांऐं गी बोलना चाहिदा की ओह् खबरें गी दिक्खन सुनन जां दिक्खन एह् करन पर मेरे नज़रिये बिच इयै की आं भई असें उनें सारें गी समझाना चाहिदा की असें आपूं जेह्ड़ा बड़ा अ जेह्ड़ा असेंगी आपूं जेह्ड़ा फायदा होआ खबरां दिक्खना ते अस अपने निक्के भैन भ्राएं गी बी इयै आक्खने कि ओह् जेह्ड़ियां खबरां न ओह् जरूर दिक्खन होई सकै ते अपनी लोकल लैंगवेज़ च लब्भन तां बड़ा मज़ा आई जंदा सारें गी ते बाकी हिंदी बिच लब्भन ते होर अच्छा होई जंदा ते बड़ा मज़ा औंदा असें सारें गी खबरां दिक्खना जां क्योंकि खबरां अस दिक्खदे रौह्गे रोज़ रोज़ अगर अस खबरां दिक्खने ते ओह्दी बजह कन्नै असेंगी सारा पता लग्गी जंदा कि साढ़े घरा कोला बाहर केह् होआ दा घरा बाहर जियां शैह्र होई गे साढ़े ग्रांऽ होइये साढ़ें जियां अपने साढ़े जेह्ड़ियां तसीलां न साढ़े जेह्ड़े अपने जेह्ड़ी साढ़ी होइया साढ़ा जेह्का देश विदेश सारा पता लग्गी जंदा ओह्दे ई केह् पंगे होआ दे केह् कुदै केह् चला दा साढ़े प्रधानमंत्री कुत्थें जा दे केह् स्कीमां आह्ना दे केह् करा दे साढ़े प्रधानमंत्री होइये जा साढ़े जेह्ड़े गवर्नर साह्ब होी गे सारें दे बारै च असेंगी पता लगदा रौहंदा ते एह् लग्गना असेंगी बड़ा जरूरी ऐ ओह्दे कन्नै असेंगी फायदा होई जंदा बड़ा फायदा होई जंदा फायदा होना सारें बास्तै बड़ा जरूरी ऐ फायदा निं होग तां खबरां दिक्खने दा कोई मज़ा बी निं औंदा ऐ इन्ना जादै ते खबरां दिक्खनियां चाही दियां सारें अस इयै आक्खने भई ते अगली गल्ल करचै अस एह्दा जेह्का साढ़े निक्के भैन भ्राऽ न ओह् भई उनें अपना अपना बैसे कुसै दा मान बी ऐ की दिक्खना चाहिदा जां नेईं दिक्खना चाहिदा पर अस उनें ई इयैा आक्खने कि उम्मीद करने कि सारें ई अग्गें जाइयै आक्खना चाह्न्ने कि तुस जेह्ड़ियां खबरां न ओह् दिक्खा करो ते अपनी लोकल लैंग्वेज़ बिच होई सकै ते ओह्दे बिच जरूर दिक्खो की जियां साढ़ी डोगरी ऐ डोगरी बिच जादैतर खबरां जेह्ड़ियां दिक्खेआ करो जिन्नियां जादै अपनी खबरां दिक्खऱगे उनें ई होर जादै जेह्ड़ा पता लग्गना क्योंकि अगर अस इक्क होर गल्ल करचै अगर अस केह् होआ दा की केह्दे बास्तै बी नौकरी लैनी ऐ ते ओह्दे आस्तै पेपर होआ दा ते पेपर बिच केह् होंदा ते ओह्दे बिच आवा दे असेंगी जेह्ड़े सोआल जबाव जेह्ड़े औंदे न ते ओह् जियां करंट अफेयर होइया ओह्दे बिच असें करंट अफेयर दा कुसै बंदे गी तां गै पता लगदा कि ओह् अपनियां खबरां बिच खबरां दिखदा तां उसी पता लगदा कि भई ओह् केह् दिक्खा दा केह् उस देश बिच केह् होआ दा उस शैह्रा बिच केह् होआ दा केह् केह् स्कीम आई भई स्कीमां दा फायदा केह् ऐ ते उस फायदे कन्नै सारें ई फायदा होई सकदा फिर स्कीम कन्नै बड़ा सारे लोकें गी फायदा होई सकदा ते ओह् दिक्खी सकदे सुनी सकदे हर इक्क कम्म करी सकदे नमियें नमियें चीज़ें दे बारै च जानकारी औंदी निक्का मुट्टा किश कोई कम्म काज़ बी सिक्खी सकदे ओह्दे उप्परा बड़ा सारा फायदा होआ करदा ऐ इत्त गल्ल उप्पर ते असेंगी इस गल्ला उप्पर बड़ी खुशी बी होंदी ऐ ते ते में इयै आक्खगा भिरी कि अपने जेह्के निक्के भैन भ्राऽ न ओह् भई खबरां जरूर दिक्खो खबरां दिक्खना बड़ा जरूरी होई गेदा दिक्खना उंदे आस्तै ते खबरां गै दिक्खदे रवेओ जिन्ना होई सकै उन्नियां दिक्खो खबरां दिक्खनां बड़ियां जरूरी न ते साढ़े आस्तै भई बड़ा मन करदा खबरां दिक्खनै आस्तै ते सुना करो भई खबरां गाने बी सुनो पर खबरां जरूर सुनो भई